आङो संनाय खावनायाव ओरैबायदि मोनसे जाथाय जादों आङो ओंख्रि संनायावहाय कुकारावहाय कुकारानो बेफ्रुनानै फिउ थांनानै बेफ्रुनानैहाय आखाइखौ थिफु होदों ओमफ्राय बिदिनो मुलि जानांदों डाक्टारनाव थांनांदों ओमफ्राय न'निबो मुलि बायदिसिना मा मा बाहायनांदों ओमफ्राय गायखेर साहा फुदुंनायावबो आखाइया गोदौफावनानै आखाइयानो थिफुदों खेबसे नङा खेबनै खेबनै जादों डाक्टारनि आरोबाव बेयावबो जानांदों ओमफ्राय न'निबो बाहायदों गोबां मुलि बाहायदों ओमफ्राय मोजां मोनदों देहाखौ बिनि उनावसो मोजाङाव लासै लासैनो मोजाङाव फैदों डाक्टारनि बाहायनानै न'निबो मुलि देनाय बाहायनानै मोजाङाव फैदों आरो